हैलो बस ठीक ऐ खरा कुत्थें जाना घर ई बैठे दे होन्ने आं अंजी आं आं पंजाह्ं दा पंजाह्ं लक्ख कुत्थें इन्ना पता किन्नी मैहंगाई ऐ अज्जकल आं इन्नी मैहंगी जगह किन्नी मैहंगी ऐ इट्ट किन्नी मैहंगी सारा किश रेट बजरी सबकिश मैहंगा होए दा ते पंजाह् लक्ख दा बारै खंदी ऐ ते कोई सत्तर अस्सीं आक्खेओ घट्ट कराई ओड़ेओ ऐहें मुफ्त देई ओड़नी आं आं खरा खरा खरा भई खरा खरा बस खरा आं ते एह् मज़ा आवा दा बड़े ताप चढ़ा दे लोकें ई आं ठीक ऐ ठीक आं कोई गल्ल निं आं